बर' राव आरो बेंगलि राव बे रावा मोनैबो गुबुन गुबुन हानजानि जेरै बर' रावा तिबेतियान बर्मान राव फोलेरनि आरो बांला रावा इण्ड' आरियान राव फोलेरनि थेवब्लाबो बे मोननै रावा जोंनि ओनसोलाव जोबोर खाथि सोमोन्दो दं मानोना बर' आरो बेंगलि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जयै थाबोदों जेरै बिदिन्थि महरै जोंनि ओनसोलाव बांसिन फालांगियारिफोरानो बेंगलिफोर हाथाय बाजाराव जों थाङोब्ला नुनो मोनगोनदि गासिबो दखानदारफोर एबा फालांगिरियाफोरा बेंगलि जोब बिनिखायनो जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफोर गाहायै बर'फोर बेसोरो हाथाय बाजाराव थाङोब्ला बाहायनो रावा जोङो बेंगलिखौनो बाहाय नांगौ जानानै फैयो खायसे खायसे बेंगलिया फालांगिरियाबो बर' रावखौ गोबांयानो रोंसै थेवब्लाबो बर' आरो बेंगलिखौ मिक्स खालामनानै लागाय मोनदेर बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव एसामिसबो रायज्लायनाय नुनो मोनो नाथाय बे एसामिसा बांद्राय पिअर जाया मानोना जोंनि ओनसोलाव बांद्राय एसामिस सुबुं गैया एसामिस रायज्लायब्लाबो जोङो बेंगलि सोदोबखौ सोनाय नुनो मोनो बिदिनो जयै थाज्लाय नायलाय जोङो बर' बेंगलि एसामिस बेफोर रावफोरखौ मिक्स खालामनानै बांसिनै बयखौबो रायज्लायनायखौ नुनो मोनो